लक्ष्मीनाथ सहरसासँ जखने आगू बढ़ब तऽ बनगाँव बस्ती छै बनगाँवमे जे छै लक्ष्मीनाथ गोसाईंके कुटी छनि ओहिठाम जे छै से लक्ष्मीनाथके जे छै से अहाँके मूर्ति छै ओकर खड़ाउँ छै हुनकर हँ ई देखैमे भेटत आओर मन्दिर कने विस्तृत रूपमे बनाएल छै सुन्दर छै रमणीय छै जगह हँ तत्पश्चात अहाँ चलि आउ महिसी महिसीमे श्रीउग्र तारा स्थान छै जे जाहिठाम शक्तिके शक्तिपीठ कहल जाइ छै एकरा अहिठाम जे छै से अगल बगलमे कन्दाहा बस्ती छै एहि बगलमे फेर अहाँकए महपुरासँ एकटा बस्ती छै